وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے استعمال میں نمایاں تبدیلیاں آئی ہیں خاص طور پر دوسری زبانوں اور ثقافتوں کے اثرات کی وجہ سے اس تبدیلی کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے الفاظ اور لغت میں تبدیلی اردو میں عربی فارسی اور ترکی کے الفاظ پہلے سے شامل تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انگریزی ہندی اور دیگر مقامی زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہو گئے ہیں جیسے ٹی وی دیکھنا میٹنگ رکھنا یا پروجیکٹ مکمل کرنا یہ سب جملے اردو اور انگریزی کا امتجاز ہیں روز مرہ بول چال میں سادگی پہلے اردو زیادہ ادبی اور ثقیل انداز میں بولی اور لکھی جاتی تھی اب زیادہ سادہ مختصر اور غیر رسمی انداز اختیار کر لیا گیا ہے خاص طور پر نوجوان نسل مختصر جملوں سادہ الفاظ اور کوڈ مکسنگ اردو میں انگریزی یا ہندی الفاظ شامل کرنے کا استعمال زیادہ کرتی ہے تحریری انداز میں تبدیلی سوشل میڈیا اور موبائل کے استعمال سے اردو کی املا میں تبدیلی دیکھی گئی ہے لوگ رومن اردو جیسے آپ کیسے ہو میں لکھنے لگے ہیں جس سے اصل اردو رسم الخط کا استعمال کم ہو رہا ہے